वैसे मुझे पेंटिंग बनाने का बहुत शौक़ है पेंटिंग बनाने का मुझे बहुत शौक़ है लेकिन मैं बहुत कम पेंटिंग बनाता हूँ कई बार मेने पेंटिंग बना लेकिन उस बार क़रीब वह बात होगी क़रीब तीन एक महीने पहले की जब हम तीन चार दोस्त मेरा दोस्त है अभिषेक और हर्ष हम चारों बेठे हुए थे हमारा कोई टाइम पास नहीं हो रहा था बैठे बैठे तो वहाँ कार सीट रखी हुई थी कार सीट निकाली हमने और पेंटिंग बनाने लगा अब हंसी मज़ाक में अब वह भाई बैठे बैठे कुछ और बात करते या मैं कुछ और बात करता ऐसे धीरे धीरे बातचीत करते करते हमने एक हंसी मज़ाक के माध्यम से हंसी मज़ाक में एक पेंटिंग बनाई अब में बना रहा था नेचर पर नेचर पर बना रहा था मतलब एक सुहाना मौसम उस पर पेंटिंग बना रहा था में अब उसकी पेंटिंग बना बैठा तो मैंने बनाते बनाते हंसी मज़ाक करते करते पेंटिंग बन गई लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ उसे देखने के बाद पूरी बनने के बाद कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है इतनी प्यारी इतनी अच्छी पेंटिंग बनी वह कि मैं देख के दिल ख़ुश हो गया मैंने कहा नहीं मेरे बहुत प्यारी पेंटिंग बनाई लेकिन मैंने उसके बाद दूसरी वह पेंटिंग दूसरों को दिखाई मेरी मम्मी पापा उन्होंने देखी और सोनू ने देखी बोले पेंटिंग कहाँ से लाया तो मैंने कहा मैंने बनाई उन लोगों को भी यक़ीन नहीं हुआ उन लोगों ने बोला कि अरे तू नहीं बना सकता तब मैंने उनको समझाया कि मम्मी मैने ऐसे बनाई भाई मैंने ऐसे बनाई जब उनको थोड़ा सा यक़ीन हुआ कि हाँ तूने ही बनाई होगी हमारे उनको तो दूर का मेरे को ही नहीं यक़ीन होता कि मैंने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है अब उसके बाद मैंने क़रीब पाँच छः बार ट्राई किया बहुत बार ट्राई किया कि उसी के जैसी और पेंटिंग बनाऊँ लेकिन उस जेसी पेंटिंग बनाने की चक्कर में मैंने एक भी पेंटिंग उ सेम वैसी नहीं बनाई वो सारी सारी पेंटिंग हैं और ख़राब बनी तो मेरा वह बहुत अच्छा अनुभव था और बहुत गहरा था वह पेंटिंग आज भी मेरे घर पर लगी हुई है और दिवार पर बढ़िया उसे फ्रेम लगाकर मैंने काँच लगाकर मैंने बढ़िया चिपका दिया हूँ और आज भी मेरे घर पर रखी हुई है वह पेंटिंग